बाइकिंग कम्युनिटी में शामिलु थियण लाइ उन्हनि जा ग्रुप हूंदा आहिनि जंहिंते वञी करे एड थियणो पवंदो आहे लेकिन उन कम्युनिटी में गाॾी हलाइण सां हिकिड़ो नुक़सान आहे कि गाॾी हलाइण में उहो लॻंदी आहे कि मां अॻिते कि तू अॻिते

मूंखे अलॻि गाॾी हलाइणु पसंदि आहे रोड ते जंहिंमें कोई बि तरीक़े जो रिस्क न हुजे ऐं माण्हू आरामदायक तरीक़े सां गाॾी हलाए जंहिंसां कि कंहिंखे कोई दिक़त न थिए रोड ते ख़ासि करे इन चीज जो ध्यानु रखिणो आहे